नमस्ते बहन जी नमस्ते हमें हमें गहने चाहिए नए नए माडल के हाँ दिखाइए चूड़ी दिखाइए कंगन दिखाइए नाक का दिखाइए सब नए नए मॉडल के चहिए अच्छी अच्छी चहिए

हाँ तो अच्छे अच्छे फैसनी चाहिए नए डिजाइन के चाहिए मुझे

ये हार कितने का है और ये कंगन थोड़ा कम करिए भाई दे दीजिए हाँ जानती हूँ भाई आप बहुत मशहूर हो सब लोग कहते हैं वहाँ अच्छा मिलता है

चलो ठीक है हाँ हाँ देख रही हूँ अच्छा है नाक का दिखाइए नहीं नथनी दिखाइए हाँ और नथिया दिखाइए सहारा वाली है आपके पास दिखाइए हाँ हाँ दिखाइए शादी वादी कर रही हूँ ना इसीलिए ले रही हूँ अपने लड़के का आप सही देखिए भाई सही देंगी हाँ आप सही देंगी तभी ते हाँ हाँ हाँ किसी ने बताया तभी तो अब आपके पास मैं आई हूँ आप भाई अच्छे से

हाँ दिखाइए सब कुछ दिखाइए नमस्ते नमस्ते